से जानुवारि नैरोजा नैजिथाम नै मार्च नैरोजा नैजिथाम बा एप्रिल नैरोजा नैजिथाम थामजि जुलाइ नैरोजा नैजिथाम जिबा आगस्ट नैरोजा नैजिथाम